कैमरा से हम लोग कोई शादी उदी में जाते हैं शादी विवाह में तो दुल्हन का उसके बाद दूल्हा का उसके बाद महफिल का उसके बाद फिर सिंदूरदान का शादी का यानी बहुत सा ऐसा सीन है कि सब सीन का हम लोग फोटो लेते हैं वो फोटो लेके हम लोग अपना कैमरा में फोटो लेके मोआईल में रखते हैं वाट्सअप पे भी देते हैं कुछ ग्रुप में देते हैं जो दोस्त नहीं जाते हैं तो उनको भी हम लोग दिखाते हैं फोटो ओ जिंदगी भर वो फोटू रखते हैं उ फोटू रख के बराबर उनको याद करते हैं देखते हैं उसके बाद हम लोग शाम के समय में फोटो सुनहरा लगता है मौसम तो उस टाइम में सूर्यास्त के टाइम में उस टाइम भी कुछ ये जैसे पौधा का फोटो लेते हैं फूल उल का फोटो लेते हैं शाम का दृश्य का फोटो अच्छा लगता है शाम के समय में भी हम लोग उ फोटो लेते हैं उसके बाद कुछ सुबह का मौसम का फोटो अच्छा लगता है ये कहीं अच्छा सीन देख लिए तो उसका फोटो ले लेते हैं उसके बाद ए हम लोग अगर खेत खलिहान जाते हैं तो वहां भी बगीचा और में फोटो अच्छा लगता है बगीचा और का फोटो लेते हैं जैसे खेत में सरसों का अगर उपज होता सरसों का खेत में बहुत अच्छा फूल जब फुलाता है तो उसका फोटो बहुत अच्छा लगता है तो वो भी हम लोग फोटो लेते हैं सिंपल फोटो लेते हैं वो भी फोटो लेके उसके बाद कहीं हम लोग सफर करते हैं गाड़ी उड़ी में सफर करते हैं कहीं मार्किट जाते हैं तो वहां भी कोई अच्छा सा अगर सीन है तो वहां होटल उटल का फोटो लेते हैं खाने का फोटो लेते हैं अच्छा अच्छा फोटो अच्छा लगता है उसके बाद सफर में जैसे ट्रेनें से जाते हैं तो जैसे उसका हम लोग फोटो लेते हैं ट्रैन का फोटो लेते हैं याद रखते हैं कि हम लोग यहाँ गए थे तो यहाँ का ये सीन है उसके बाद कहीं हम लोग का मतलब कोई और भी रस्म होता है जैसे छेका उका होता है तो उसमें भी हम लोग फोटो लेते हैं उसके बाद हम लोग कहीं कोई दोस्त दो चार दोस्त मिलके घूमते हैं तो वहां भी जाते हैं तो वहां भी सभी दोस्त का इकठ्ठा फोटो ले लेते हैं दोस्त को याद करते हैं फोटो इसलिए दोस्त का भी फोटो लेके हम लोग रखते हैं तो कई तरह का हम लोग जो है फोटो लेते हैं तस्वीर लेते हैं इसलिए हम लोग को तस्वीर लेने में बहुत अच्छा मनोरंजन आता है हम लोग को अच्छा लगता है इसलिए हम लोग तस्वीर लेते हैं कहीं जैसे कोई फंगसंग हो गया अदर और कई तरह का फंगसंग होता है तो उस फंगसंग का भी हम लोग जो है फोटो लेते हैं तस्वीर लेते हैं वो तस्वीर लेके हम लोग कुछ बिडियो भी बनाते हैं तो वो बिडियो भी हम लोग रखते हैं उसके बाद वो बिडियो फेसबुक पे भी हम लोग छोड़ देते हैं वाट्सप पे रहते हैं तो तस्वीर हम लोग को लेने में बहुत आनंद आता है पौधा उधा का तो खास करके ज़्यादातर फोटो लेते हैं अच्छा लगता है